आधुनिक समय में यूट्यूबर्स काफ़ी उभर कर सामने आए हैं युवाओं में उसका काफ़ी अच्छा रुझान देखा गया है कम समय में एक सटीक जानकारी देना बहुत आसान है पहले के समय में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था लंबे समय तक एक विषय पर चर्चा करनी पड़ती थी किंतु अब बहुत आसान हो गया है बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दे जाते हैं जिस व्यक्ति को जिस तरह के विषय पर रुझान है उस तरह का नजरिया अपना पेश करता है युवाओं में एक अलग तरीके का रोजगार देखने को मिला है कम समय में अच्छा आमदनी हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से भारत में ये चीज उभर कर आई है